میرا نام محمد دانش ہے میں فسٹ مدر پہلا مدرسہ دارالعلوم ضیاء السلام بوجھ گاؤں میں پڑھتا تھا میں وہاں تقریباً پانچ پانچ سال پڑھا ماشاء اللہ وہاں کی تعلیم بہت اچھی تھی وہاں کے ہمارے جو استاد تھے سارے استاد جو مدرسے کے جو تھے بہت اچھے پڑھاتے تھے اور اس کے بعد میں نے پھر پانچ سال پڑھنے کے بعد میں لکھنؤ گیا وہاں بھی میں نے تین سال پڑھا دارالعلوم ندوۃ العلما لکھنؤ میں ماشاء اللہ وہاں کی وہاں کی جگہ وہاں کے سارے استاذ بہت اچھے تھے ہر چیز کی تعلیم ہوتی تھی چاہے وہ ہندی ہو یا اردو ہو یا عربی ہو ہر چیز میں جو ہم جو ہمارے استاد تھے ہر چیز میں محنت کراتے تھے راتوں دن یکسوئی ہو کر کے پڑھاتے تھے اور اس کے بعد پھر میں نے دلی آیا گھر میں کچھ مجبوری کی وجہ سے میں نے مجھے پڑھائی بند کرنا پڑا پھر میں نے دلی آیا تو دلی کا بھی ماحول خوشگوار دیکھا ماشاء اللہ میں نے جب دلی آیا تو اس وقت میں لگ بھگ تین چار مہینہ بہت پریشان رہا جس کے وجہ سے اسٹارٹنگ میں شروع شروعات میں ٹوشن کم تھا کچھ پریشانی بھی ہونے لگی جس کے وجہ سے پانچ ہزار چھ ہزار کماتے تھے اسی میں گزارا کرتے تھے لیکن اب ماشاء اللہ پندرہ سے بیس ہزار روپے کماتا ہوں اور یہاں کے جو آب و ہوا ہے بہت اچھا ہے ماشاء اللہ رہن سہن ہر چیز جیسے پاکی صافی پاکی اور صفائی کا پورا پورا دھیان دیا جاتا ہے ماشاء اللہ دلی کا جو باشندہ ہے وہ وہ لوگ بھی بہت اچھے ہیں اور جہاں جہاں میں ٹیوشن پڑھاتا ہوں ماشاء اللہ وہاں کے بھی لوگ بہت اچھے ہیں اچھے بہت اچھے عزت کرتے ہیں ماشاء اللہ ہم لوگ بھی بہت دین دین لگن کے ساتھ پڑھاتے ہیں اور جیسے بھی ہو سکتا ہے جس کو چالیس سے پینتالیس منٹ ایک بچے ہو تو چالیس منٹ دیتے ہیں اس کے بعد پھر قرآن اردو وغیرہ جو ساری حدیثیں دین کی باتیں ہر چیز کی تمام چیز کی دعائیں وغیرہ یہ سب بھی یاد کراتے ہیں اور باقی پانچوں ٹائم کی نماز بھی وقت پر پڑھتے ہیں کبھی کبھی چھوٹ جاتی ہے تو قضا نماز پڑھ لیتے ہیں ماشاء اللہ یہ جو بچے کے جو وال والدین ہوتے ہیں ان سے بھی بہت لگاؤ ہوتا ہے چاہے وہ پیسے چاہے وہ پیسے کے معاملے میں ہو یا اور چیز کے بھی معاملہ میں ہو ہم لوگ بھی بہت ایمانداری سے پڑھاتے ہیں اور یہیں لگ بھگ دلی میں بھی میں پانچ سال سے رہتا ہوں اور کبھی بھی کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے ماشاء اللہ یہاں کا ماحول بھی بہت اچھا ہے ہر چیز رہن سہن بہت اچھا ہے تو اس لیے اس کے بعد پھر میں بیچ میں چھ مہینہ سال بھر میں گھر جاتا ہوں اپنے والدہ والدین سے ملاقات کرنے کے لیے زیادہ دن نہیں بس ہفتہ دس دن میں آ جاتا ہوں اس کے بعد پھر ٹوشن والے بھی فون کرتے ہیں بچے کو پڑھانا ہے کیونکہ ہم لوگ جب یہاں پڑھاتے ہیں تو بعض بچے اسکول زیادہ تر بچے اسکول کے پڑھنے والے ہوتے ہیں تو اسکول میں بھی جو اردو وغیرہ دیا جاتا ہے اس کی بھی تیاری کراتا ہوں اور بہت ساری چیزیں جیسے حدیثیں بھی دے دیتا ہے حدیث وغیرہ دعا وہ سب چاری وہ سب ساری چیزیں ہم ہی لوگ یاد کراتے ہیں اور قرآن شریف اردو عربی جتنی بھی دینی چیزیں ہیں وہ ساری چیزیں انشال انشاء اللہ بہت پابندی سے دھیان دیتا ہوں اور انشاء اللہ دیتا رہوں گا اللہ تعالیٰ میرے محنت کو قبول کرے فرمائے